मधुबनी जिलामे जे शिक्षाक विकल्प छै ओ बी एड आओर इंजीनियरिंगके लेल सेहो ब्यबस्था छै आओर एतय छोटसँ पैघ आवासक सेहो व्यवस्था छै जतय कमसँ कम दाममे आबि कऽ हम रहि सकैत छी आओर शिक्षा ग्रहण कऽ सकैत छी रियल स्टेटके सेहो बहुत रास एखन काज चलि रहल अइ मधुबनीमे आओर चलैत रहत अबैवला समयमे मधुबनी एगो कीर्तिमान स्थापित करत आओर एतय बहुत रास व्यवस्था एखन चालू छै आओर अबैवला समयमे सेहो चालू रहत आओर मधुबनी जिलासँ सटल अररिया सङ्ग्राम ओहि जिलाके अन्तर्गत अबैत छै जतय एखन आइ आइ टी कॉलेज आओर ट्रामा सेन्टर वगैरा खुजलए आओर खुजैवला अइ झंझारपुरमे मेडिकल कॉलेज बनि रहल अइ जतय बहुत रास आवासके व्यवस्था सेहो भऽ रहल छै नव नव रियल स्टेटके मकान बनि रहल अछि एतय कमसँ कम किरायामे हम रहि सकैत छी आओर अपन शिक्षा ग्रहण कऽ सकैत छी आओर एहिसँ सटल एकटा कॉलेज अइ मधुबनिए जिलाके झंझारपुर प्रखण्डके अन्तर्गत खैरा तिले खैराके आसपास जतय पोलिटेक्निक कॉलेज सङ्गे बी एड एम एड के व्यवस्था सेहो अइ जतय कमसँ कम खर्च कऽ कऽ छात्र छात्रा रहि सकैत छथि आओर शिक्षा ग्रहण कऽ सकैत छथि आओर मधुबनी जिला विकासके तरफ अग्रसर अइ रूम किराया लगभग एतय पाँच सएसँ दू हजारके बीचमे छात्र छात्रा दऽ कऽ रहि सकैत छथि आ उच्च स्तरके शिक्षा ग्रहण कऽ सकैत छथि रूम किराया बहुत कम छै एहिठाम पटना या अन्य राज्य जिलाके अपेक्षा मधुबनी जिलामे किराया बहुत कम लगैत छै छात्र छात्रा आसानीसँ एतय आबि कऽ शिक्षा ग्रहण कऽ सकैत छै